मैम मुझे थोड़ा सा वह ड्रेस लेनी थी बच्चों की तो आपको उसका हमें ड्रेस के लिए आप फिर बताइए कैसा क्या है आपके यहाँ कुछ थोक में मिल जाएगा यह हमें हमें तो चाहिए ब्लू शल्ट ऐंड ग्रे पैन्ट और ग्रे इस्कल्ट और ब्लू शल्ट टाई बेल्ट जूता मोज़ा सब कुछ चाहिए था तो आप बताइए लगभग पाँच हज़ार बच्चों का एस्टिमेट है तो आपके यहाँ मिल जाएगा अच्छा तो क्या रेट रहेगा मतलब

अच्छा अच्छा एग्जेक्ट रेट बताइए लगभग कितना रहेगा एक उसमें अच्छा अच्छा एक लाख में हो जाएगा अच्छा तो एक लाख रुपये थोड़ा सा ज़्यादा नहीं लग रहा है आपको जैसे मान लो इतना सारा हम आपको थोक रेट थोक में दे रहे हैं तो थोक का पैसा थोड़ा सा कम ही रहता है और इतना ज़्यादा डिमांड भी हम कर रहे हैं आपसे तो उस हिसाब से बताइए अरे हाँ वह चीज़ तो ठीक है लेकिन हम भी आपको इतना बड़ा ऑफ़र दे रहे हैं इतने सारे बच्चों का ड्रेस का है हम कहीं और भी तो दे सकते थे लेकिन हमने सोचा आपको ही दे दें आपका काम थोड़ा अच्छा है तो आप देख लीजिए अपने हिसाब से कैसा क्या कर सकती हैं थोड़ा सा कम कर लीजिए हाँ तो हाँ वह तो आप लेकिन आप कोई किसी एक बंदे को भेज दीजिएगा जोकि मतलब यहाँ बच्चों की नपाई ले सके जिससे कि वह नाप में कोई गड़बड़ ना हो दिक़्क़त ना हो लगभग पाँच हज़ार बच्चे हैं तो आप कोई लेबर एक दो भेजिएगा जो हम उनको बता देंगे कि कितने कैसे बच्चे हैं किस किस क्लास के हैं क्या है तो करवाइएगा लेकिन पैसे का देखिए हाँ हाँ आप संडे छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हैं तो हम लोग मिल जाएँगे यहीं पर इस्कूल में ही मिलेंगे तो संडे के अदर किसी भी दिन आइएगा बस फ़ोन करके भेज़जिएगा किसी को हाँ और अगर आपका अच्छा रहा मतलब अच्छी रही क्वालिटी कपड़े की क्वालिटी पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा अगर कपड़े की क्वालिटी बढ़िया रही तो

हाँ वही ना कि जैसे कि अब जो मेरा इस्कूल है वह थोड़ा काफ़ी ज़्यादा नाम कमा चुका है तो इससे यह है कि हम लोगों का ड्रेस कोड वग़ैरह बहुत अच्छा रहता है तो क्वालिटी में कोई दिक़्क़त नहीं होनी चाहिए और तो सब ठीक है और हम आपको अगर एडवांस वग़ैरह भी कहेंगी तो हम थोड़ा सा भेज देंगे आपको या अगर कुछ चाहिए होगा नहीं तो फिर जब आप पूरा टेंडर कंप्लीट कर देंगी तो उसके बाद हम पेमेंट कर देंगे चले हाँ चलिए तो आप जब किसी को भेजिएगा तो फ़ोन कर दीजिएगा हमें पहले से अवगत कराइएगा हाँ तो आप ऐसा करिए हाँ आप ऐसा करिए मंडे को ही भेज दीजिए कि हाँ मंडे को भेज दीजिएगा और हम आपको बता देंगे हाँ वही चीज़ है तो टाइम का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि हमें दस पन्द्रह दिन में के अंदर सारी ड्रेसेस चाहिए और तो आप उसी हिसाब से ये कर दीजिएगा जल्दी ही रखिएगा जितनी जल्दी आपका काम हो जाएगा उतनी जल्दी आपका पैसा मिल जाएगा चलिए हाँ चलिए ठीक है नमस्ते